اردو زبان ہمارے ملک کی بہت مشہور اور شیریں زبان ہے اردو زبان کا ایک ایک لفظ بہت دلچسپ ہوتا ہے اس زبان کو سیکھنا اور اس میں بات کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے مجھے بچپن ہی سے اس زبان سے دلی لگاؤ تھا اس کے مشہور سارے ہی الفاظ ہیں اور میرے حساب سے اس کا ایک ایک فقرہ نہایت ہی دلچسپ ہے مجھے افسانہ نگاری میں استعمال ہونے والے فقرے بہت پسند آتے ہیں اور اسی طرح مضمون نگاری وغیرہ کے فقرے بھی بہت مشہور ہوتے ہیں